کچھ دن پہلے میں واٹرنگ ویب سائٹ میں جا کر کچھ آڈر کیا تھا آٹو ایپ پہ جا کر اور خاص طور پر وہ آڈر تو اس وقت میں کچھ چیزیں سوچ کر اور کچھ چیزیں دیکھ کر وہ آڈر کر دیا تھا کہ یہ چیزیں مجھے میری زندگی میں ضرورت ہے مجھے چاہیے لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے مطلب اب کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ مجھے وہ چیز منسوخ کرنا پڑ رہا ہے تو کیونکہ اب وہ چیزیں میری زندگی میں پوری ہو چکی ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا آڈر آٹو ایپ پر برقرار رہے کیونکہ یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے تو کیوں برقرار رہے جو چیزیں انسان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ چیز تو انسان اپنے پاس کیوں رکھے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ چیز میں منسوخ کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کے ویب سائٹ میں میں گیا اور سب سے پہلے میں آپ کی ویب سائٹ میں جہاں پہ آڈرز کرنے کے آپشنس ہیں پے کرنے کے آپشنس ہیں وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا سب سے پہلے میں نے دیکھا اس چیز کو پڑھا کہ کہاں پر آڈر منسوخ کیے جاتے ہیں اور کہاں پر پے کی جاتے ہیں کہاں پر کچھ چیزیں اگر آپ کے سامان میں کچھ خرابیاں ہیں تو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہاں ایکسپلین کیا جاتا ہے اس چیز کو بتانے کے لیے کہاں میسیج کیا جاتا ہے تاکہ فوٹو آڈرنگ ویب سائٹ پر آڈرس کو اطلاع دی جا سکے کہ آپ جو ہمارے لیے میں نے جو آپ کے آٹو ایپ پر جو چیزیں یہ کیا آڈر کیا تھا ان چیزوں میں خرابی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ چیز میں خراب چیزیں اپنے پاس رکھوں تو اسی لیے میں وہ چیز منسوخ کرنا چاہتا ہوں